हमरा जे छै गाना गाबयमे बहुत अच्छा लगैत छै आओर जब भी हम इस्कूल जाइत छियै तऽ हमरा मतलब कि अपन इस्कूलमे टीचर जे रहय रियाज कराबैत रहै एक दू घण्टा ओहिसँ जे छै हमरा अपनाआपके बहुत अच्छा लगैत रहय आओर गाना हम अपना आपगाबिकेँ रिकॉर्डिंगो कए कऽ रखै छियै ओसभ हमरा बहुत पसन्द पड़ैत छै गाना गाबयमे आओर हमरा गाना गाबयमे बहुत अच्छा लागै छै ककरोसे सुनय भी छियै तऽ ओकरो अच्छा लगै छै मैथिलिओ सॉन्ग सुनैत रहय छी हमरा बहुत पसन्द पड़ै छै गाना गबनाइ आओर डान्सिंग करनाइ तऽ हमरा आओर जादातर गाना गाबैत आओर डान्सिंग करैत हमरा अच्छा लगय छै आओर कोशिश करय छियै ट्वीट करय छियै ओकरा हम जे छै रिकोर्डिंग कए कऽ रखने छियै हम अपन स्टोरीयो लगाकऽ खुदसँ महसूस करै छी कि गाना अच्छा छै कि नहि अच्छा छै तऽ एक दू आदमी बतयबो करय छै कि हँ अच्छा छै गाना आओर गाना गाबेसे कोनो खराबी नहि छै आओर जे चीज गालाके खराप करै छै ओ चीज अधिकतर हम नहि खाय छी कभी आओर ओ चीजकेँ हम दूरे रखय ला चाहय छी अपनाआपकेँ ठीकठाक महसूस करय ला चाहै छी आओर गाना गाबयमे कभी भी कठिनाइ नहि होना चाही ओ चीज नहि खेनाइ चाही कभी